मेरा दूसरा प्रोडक्ट कपड़ा था जो कि काफ़ी यूज़फुल है जिसे मैं रेगुलर पहनती हूँ और पार्टीवेयर में भी पहन सकती हूँ उसे मैंने कई बार वॉश किया लेकिन वो कपड़ा इतना अच्छा है कि खराब नहीं होता है और रेगुलर उसे पहन सकती हूँ और पहनती भी हूँ उसे देखकर काफ़ी लोग मंगाते हैं मेरे जैसा कपड़ा और और जैसा कि कॉटन कपड़ा काफ़ी यूज़फुल होता है मैं कॉटन कपड़ा ही पहनती हूँ जो कि गर्मियों में सर्दियों में किसी भी मौसम में अच्छा रहता है और सभी को पहनना भी चाहिए थैंक्यू